हमर गाँव नैहरा भेलय परवरामपुर हमरा पापाके नाम भेलय निर्धन मुखिआ माताके नाम भेलय निक्की देवी हमर माय बाप गरीब रहै गरीब संस्कारमे शादी करलकय बलहा गाँवमे शादी भेलय हमर ससुर जीके नाम छियै माँगैन मुखिआ ओकर बेटाके नाम छियै लखन मुखिआ ओकरासँ शादी करेलकय हमरा बियाह शादीके भए गेलय बीस बरस हमरा विवाहसँ तीनगो धियापुता भेलय तीनगो लड़की भेलय ओकरा केना हम रखबै पालबै पोसबै केना पढ़ेबै लिखेबै पढ़ेनाइ लिखेनाइ छै हम खेती पति छै करनाइ छै करैत छियै वएहसँ हम गुजर करैत छियै घरवला कमबैत छै मलाह छियै हम माछ घरवला माछ पकरि माछ मारिक लाबैत छै ओकरा बेचय छै वएहसँ पैसा होयत छै वएहसँ गुजर जाइ छै पैसा ओरिआक रखैत छियै बच्चा अरके पढ़ेबै लिखेबै किछु बुद्धि ज्ञान हेतय बच्चो बच्चा अरके तीनगो लड़की छै ओकर नाम एगोके जेठके नाम छै शिवानी कुमारी मझिलीके नाम छै सोहानी कुमारी छोटकीके नाम छै रानी कुमारी